बिजाब होननानै बुङोब्ला जोंनि खाथि खालानि माखासे गोबां फरायसाफोरा बाजारनि बा हाथायनि गलादारफोराव थांनानै लाइब्रियाव बायनानै लाबोयो आरो खाथि खाला जायखिजाया बाङाय बेसेन एबा सेकेन्ड हेन्द बिजाब गलादारफोर दं नामा होननानै बुङोब्ला जोंनि खाथि खालायाव औ दङ बेयाव खम बेसेननिथ' मोननि थाङा नाथाय जिसेबां बिजाबनि दाम एट'खिनि बिथांमोनहा बिजाबनि बेसेनखौ लाखिनानै फरायसाफोरनो फानो दा नोंगौ बिथांमोनहाबो बिजाबखौ ओरैनो मोनबोया दा ओरैनो मोनबोयैनि जाउनाव जोङो बिथांमोननि एखे बिजाबाव होनाय रां रांखौनो होनानै जोङो बायनानै लाबोनो गोनां जायो दा सेकेन्ड हेण्ड बिजाब गलदारफोर दङ नामा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिआव खाथि खालायाव सेकेन्ड हेण्ड गलादारफोर गैया सेकेन्ड हेण्ड गलादारफोर गैयैनि जाहोनाव जोङो जाय बिथांमोनहा लाइब्रि गला होयो एबा गलादार होयो बिथांमोननिफ्राय जोङो नांगौ बिबांनि रां होनानै जोङो नांगौसेबां बिजाबखौ जों बायनानै लाबोयो दा बिजाबखौ जोङो बेयाव बायनानै लाबोनानै बायसान्साव जुदि बबिसदआव बिजाब लाबोफ्लांनाया बुल जादोंबा जोङो हैफिन्नोबो मोनो सुबिदा थायो आरो जोङो माखासे समाव रायज्लायनायनि गेजेरजों जुदि बायसान्साव बिजाब बायनो रांफोर थोस्लाब्बायाबाबो जोङो बिथ'नानै लाबोनानै फरायफैयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि खाथियाव थानाय मोनसे बेंतल फरायसालिमा दङ बेयाव गंसे लाइब्रि दङ बिनिफ्रायबो जोङो लाबोथ'नानै गावनि नांगौसिबां समखिनिखौ जोङो फरायनानै जोङो हैफिननो हैफिननो नांगौ जायो दा गोबां फरायसाफोरनि थाखाय रां लायालासेनो जोङो बेंटल फरायसालिमानि बे लाइब्रिनिफ्राय जोङो लाबोनानो फरायफैनो हायो दा सेकेन्ड हेण्ड बिजाबखौथ' जों मोनखाया मोनो नाथाय जों सेकेन्ड हेण्डआव खोलैनौ हाया आरोखि दा मोननाय केथ्र'आव नैबेबायदियाव जाय बिथांमोनहा सापस हमनानै ला बिए फरायदोंब्ला बिएनि फार्स्ट सेमेस्टारा जोब्बायब्ला बिथाङा सेकेन्ड सेमेस्टार मोनहैबायब्ला फार्स्ट सेमेस्टारनि बिजाबा ओरैनो थायो दा बिथांमोननि बिजाबखौ जोङो लाइथ'नानै फरायो दा बेखौ जोङो सेकेन्ड हेण्ड बिजाब होनानै बुंनो हानाय नङा जोङो लाइथ'नाय होननानै बुंनांगोन दा नाथाय माखासे समाव जों बेफोरबायदि बिजाबखौबो जोङो मोननो थाङा खायफानिया बिदा फंबाइफोर थाखायो दा बेखायनो जोङो गला गलायाव थांनानै गावनि नांगौ बिजाबफोरखौ बायनानै लाबोनांगौ गोनां जायो दा बाङाय बेसेनाव आरो जों बहा मोननो नांगौसेबांखौनो जों होखानांगौ जायो दा स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला गुबै खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बायखाथारनानै बिजाबखौ फरायनो गोनां जायो दा बिजाबखौ बायनांगौब्ला जोङो रां होनांगौ जायो आरो बेयाव बाङाय एसेनि जेबो खोथा फैया बेखाइनो गासै फरायसाफ्रा मिथिखागौ जे जोङो बिजाबखौ खम बेसेनाव मोना आरो बाङाय बेसेनावबो गलादारफ्रा लाखिया आरो नांगौ समाव नांगौ बिजाबखौ गासै फरायसाफ्रा गाव गाबागावनि बिजाबखौ दिहुननानै लानो हाखायो